हेल' अ मा मेडाम ना औ औ औ नंगौ नंगौ ओमफ्राय मा मा रादाब

ए आदसा आदसा आदसा ओमफ्राय दा औ औ औ औ दाथ' मोनसे खामानि मावलाय मेडाम मोनहा आं एसे गोजानावसो दंफैयोनालाय आं दा लेट जागोन सहैनाया न'खरनिफ्रायबो मानसि थांनो हाथाव दंना गैया आं एसे खबर लानानै दा दसे उनाव फन हरगोन नाथाय मोनसे खोथा एसे मेडिकेल ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जुदि राहाफोर दङब्ला अननानै नोंथांमोनहा एसे राहाखौ लालाय आङो औ आं इखो नाजागोन दे न'निफ्राय मानसि दंना गैया औ औ दा औ खरसा मा जायो मा थाङो मा थाङाखौ बेखौ आं हैगोन थांनानै बेनि माबाखौ प्रिसक्रिपसनखौ दोनब्लानो जाबाय खुदिया ओरैनो जेनेबा मैयाबोथ' थिगानो दंमोन ने औ अ

आगोलाव आगोलाव न'फ्रावबो माब्लाबा फैब्ला बिदि एसे मानसिया दुरबल बायदि नुबाय थाखायोमोन मानसिखौ आ दा बेयाव हसटेलाव थानाने हयथ' किसु बिदिनो माबा मोनसे गेसबो जानो हागौ बे गेसनि साइड इफेक्टबो जानो हागौ दा जियानो जाथोंसै मानसिखौ एसे मोजाङै जथ्न' लादो जोथोन लादो आं न'नि मानसिखौ दंना गैया नायनानै माबा सोंनानै खोन्थाहरनोसै दे औ जागोन दे जागोन दे थेंक इउ